हमर गाम लालगञ्जमे चैती दुर्गापूजा होइत अछि जकर पाछू एकटा ऐतिहासिक घटना अछि जे हम हमर गाममे दुर्गापूजा किछु साल नहि भेल ओ साल हमर गाममे ओकरा पड़नाइ पड़ पड़नाइ शुरू भऽ गेल जकर बाद अगला सालसँ फेरसँ दुर्गापूजा शुरू भेल जाहिमे खूब घूम धूमधामसँ मनाओल जाइत अछि लगैत अछि जाहिमे खूब नीक चीज वस्तु भेटैत अछि जाहिमे सभ पूजापाठ करैत अछि खूब नीक आरती गबैत अछि फेरसँ सभ सभगोटे पूजापाठ कऽ कऽ घर जाइत अछि फेर शाममे पूजा आर